जि दिसिम्बर नैरोजा से बा जुन नैरोजा नैजिथाम नैजिस्नि जुन नैरोजा नैजि नै फेब्रुवारि नैरोजा गु जिस्नि मे जिगुजौ गुजिदाइन